अ'ऊं सुमित रियासी ग्रां दा बोल्ला ना ते साढ़े ग्रां दे बिच्च बड़े सारे ध्यार मनाए जन्दे जि'यां कि लोह्ड़ी होई बच्छ दुआह् होई बसाखी होई दिवाली होई इ'यां निक्के निक्के ध्यार साढ़े ग्रां च मनाए जन्दे ते साढ़े जेह्के ध्यार मनाए जन्दे जेह्के ग्रां च इं'दा बक्खरा बक्खरा अपना अपना म्हत्तव ऐ और अपने अपने स्हाब दे मनए जन्दे इत्थै अ जि'यां साढ़े इत्थै लोहड़ी लोहड़ी च साढ़े इत्थै मेला लगदा जि'यां मेन मेन जगह उप्पर साढ़े इत्थै ओह् लगदे मेले लगदे और बड़े अच्छे तरीके कन्नै एह् ध्यार साढ़े मनाये जन्दे नाच गाना होंदा नमें नमें कपड़े नमां नमां पकवान और हर इक मतलब कि इक तरीके दा मनाया जन्दा ते इ'यां गै साढ़े ग्रां बिच्च जेह्के बी साढ़े लोक न ओह् बड़े मिल्ली मिली मिलियै मतलब मेल मलाप करियै भाईचारे दा इक संदेश दिंदे और इ'नें ध्यारें गी मनाया जन्दा और बड़े खूबसूरती कन्नै साढ़े ग्रां च एह् मनाये जन्दे तेआर दिक्खो जी ध्यार हर जगह मनाये जन्दे अपने अपने ग्रां दे अपना अपना ओह् होंदा अपना सिस्टम होंदा ते साढ़े ग्रां बिच्च जेह्का है ना ध्यार बड़े मतलब जिल्लै ध्यार आंदा ते लोक बड़े खुश होंदे बड़ी खुशी कन्नै मनाये जन्दे और बड़े अच्छे तरीके कन्नै ते साढ़े ध्यारें बिच जि'यां लोहड़ी होई बसाखी होई बच्छ दुआह् होई दवाली होई ते एह् और बी बड़े बड़े ध्यार मनाए जन्दे ते इन्दे और अपने अपने तेआर दा अपना अपना म्हत्तव ऐ ते केईं बड़े बड़े पकवान बन दे केईं घरें ई लोक घरें दी साफ सफाइयां करदे अपने ग्रां दी साफ सफाई करदे हर इक नगर दी इक साफ सफाई और बड़े अच्छे तरीके कन्नै इनें ई नभाया जन्दा